ہمارے یہاں بہت سارے توہمات میں لوگ گھرے رہتے ہیں بہت سارے اندھ وشواس بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہیں جا رہے ہیں تو راستے سے اگر بلی رستہ رستے میں سے نکل گئی اگر سامنے سے تو کہیں گے کہ جو ہے بلّی رستہ کاٹ گئی ہے اب یہ کام اچّھا نہیں ہوگا واپس چلو جیسے اسی طریقے سے جیسے گھر میں قینچی کوئی بجا رہا ہے اگر قینچی کوئی بجا رہا ہے تو کہیں گے نہیں قینچی مت بجاؤ اس سے جو ہے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا جیسے دودھ نکل جادنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے کہتے ہیں یہ بہت برا شگن ہے یہ تیل گر جانا کہتے ہیں سنیچر کے دن اگر تیل گر جائے تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے جیسے مڈیر کئی باہر کوّا چھت پہ بول رہا ہے تو کہیں گے کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے گھر میں لگ رہا ہے کوا بول رہا ہے بہت صبح سے اس طریقے سے بہت سارے توہمات میں لوگ گھرے رہتے ہیں بہت ساری اندھ وشواس میں